हेल्ल' अ नोङो माबा फिथाइ सामथायनि दखान्दार ना एह नोंनियाव मा मा फिथाइ दङमोन बा अ आङो तारमाने एसे मोनसे खामानियाव फिथाइ नांगौमोन आरो जेनेबा फिथाइ सामथाय दा न'खराव मोनसे खामानि दङ नालाय बेनिफ्राय जेनेबा मा बेसेबां बेसेबां दामनि फिथाइआ जेनेबा के जि सेयाव साथि थाखा अ बिनिफ्राय जेनेबा खम बेस खालामनो हाया नामा अ आं माने बुरजा लाबोगौमोन आरो बेखायनोथ' खमाव इसे लुबैदोंमोन आरो आङो अ अ बिनिफ्राय खमलाफोरालाय बेसे अ माथो दामनि दामथार इसे खम खालामदो आंनो बुरजा नांगौना अ दे होनब्लालाय आङो तारमाने तारिखखौ हरनोसै आरो जेनेबा आंनो बिस तारिखै बेखिनि फिथाइखो होफैनांगोन आरो अ दे होनबा दोन्थ'नोसै दे अ अ नै माबा मोनसे होनबावनो नागिरदों आं तारमाने आंनो आरो फिथाइखौ नांबावगोन खोमा मा मा फिथाइ दंमोन होन्दोंमोनबा दहायो

अ अ अ नांनायाथ' नांगौमोन इसे जेनेबा आपेलालाय बेसे के जि सेयाव साथि थाखा आरो बेनिफ्राय आंगुरालाय बेसे अ जेनेबा ओरैनो थुल मुलै लाबोयोब्ला बिनिफ्राय इसे इसे खमायदो दामफोरखौ औ औ औ अ आंनि बुरजा नांखागौआनो आंनो तारमाने अ दानियाबा ओमफ्राय जमायैनो लाबोनोसै नों अर्डारखौ होदो

बिस तारिख

फेलें खालामा दे आङो अ अ अ अ अ अ दे होनब्लालाय दोन्थ'नोसै दे औ देह